हेलो हँ हँ बोलिऔ दीदी हँ हँ दीदी परनाम परनाम हँ गा हँ गाछ बिरिछ फल फलहारके सबचीजके दोकान छै तऽ

आम छै लताम छै आओर ई कि कहै छै कटहलके गाछ छै नारिअरके गाछ छै जे समान जे बिरिछ लेबै सब बिरिछ मिलि जाएत लिच्चीके गाछ छै

हँ केलो छै लिच्ची हँ हँ ई सबचीजके बिरिछ छै लिच्ची लिच्चिओ छै हँ हँ हँ बेलो छै बनै छै हँ हँ छै

हँ कथी जूस आमके लागै छै बेलके लागै छै एहिमे अथी अङ्गूरके लागै छै हँ नहि अहाँकेँ सओ टका गाछ पड़ि जाएत डेढ़ो सओ टका गाछ पड़त हँ आओर गाममे कम रेट ओहिमे कि रेट तऽ मने एक्के रेट छै कोनो एहिमे हइ दलाली फलालीवला गप नहि छै एक नम्बर गाछ देब गाछ दुइ सालके बाद अढ़ाइ सालके बाद फड़ै लागत नहि दु नहि दुइ रङ्ग मिलत रेट मने डेढ़ो सओ टका आओर एक्को सओ टका हँ देबै नहि तऽ आबू ने अएबै देखबै पसन्द करबै पहिले गाछके तब ने गाछोमे पसन्द करबै हे एखन नहि नहि सुखैके गारण्टी यऽ सुखि जाएत तऽ हम फेर पौधा देब ओ गाछ देब एगदम गारण्टी गाछ छै एगदम चेक कै लेबै हम तऽ ले सुखैके गारण्टी देब सुखाएल सुखतै नहि सुखतै तऽ हम फेर पौधा देब फेर तब बिरिछ हम दै देब

हँ देबै एकदम बढ़िआँ देब अहाँकेँ कोइ दिक्कत नहि एगदम बढ़िआँवला खट्टा एक्को बेर जे कहबै खट्टा उट्टावला नहि मिट्ठावला आँए ठीक छै